बूढ़ा आदमी ज़्यादातर अन्तराक्षी खेलता है अन्तराक्षी अच्छा लगता है अन्तराक्षी में गाना और चलते रहता है इधर से उधर से दो चार आदमी मिलकर के अन्तराक्षी खेलता है तो दो चार आदमी रहता है तो दोनों तरफ से बोलता है अन्तराक्षी में गाना जिसका जो पद आएगा वह पद पर गाना गाएगा कैरम बोर्ड में ज़्यादातर कैरम बोर्ड भी खेलता है कैरम बोर्ड में भी दिमाग बहला रहता है तो इसीलिए लूडो खेलता है लूडो खेलने में भी दिमाग बहला रहता है दिमाग से हरेक बात टेन्शन हटा रहता है खेलने और अन्तराक्षी में खेलने में लूडो खेलने में भी दो ही आदमी नहीं तो चार आदमी रहता है तो अच्छा लगता है दोनों तरफ़ से खेलता है तो कैरम बोर्ड में भी दिमाग से जो टेन्शन है खेलने और के बाद सब दिमाग में जो वायरस रहता है हर चीज़ का टेन्शन रहता है निकल जाता है तो इसीलिए आदमी सब बूढ़ा आदमी सब ज़्यादातर खेलता है अन्तराक्षी लूडो कैरम बोर्ड इस सब चीज़ में ज़्यादा बूढ़ा आदमी सबको मन लगता है तो ज़्यादा बूढ़ा आदमी सब इसी ही चीज़ से खेलता है अन्तराक्षी खेलता है लूडो खेलता है कैरम बोर्ड खेलता है दिमाग से टेन्शन हटाने के लिए यह सब चीज़ खेलता है